ہیلو ہاں مل جائے گا کیسا چاہیے تھا آپ کو ہاں ہاں ہے ہے پر کیسا مطلب ون بی ایچ کے آپ کو چاہیے ٹو بی ایچ کے ہے تھری سیکنڈ فلور کمپلسری ہے اچھا گراؤنڈ فلور نہیں چلے گا ہے ایک جگہ مطلب آپ گراؤنڈ فلور پہ لوگے تو آپ کو تھوڑا سستا پڑ جائے گا رینٹ سیکنڈ فلور پہ اگر ٹو بی ایچ کے لوگے تو دس ہزار بارہ ہزار ایسے آئے گا سیکنڈ فلور والا گراؤنڈ فلور پہ آپ ہاں پارکنگ وارکنگ سب اچھی ہے واٹر سپلائی چوبیس گھنٹے لائٹ لفٹ بھی ہے ہاں ہاں ہاں ہاں سیکنڈ فلور پہ اوپن بالکنی نہیں مل پائے گا آپ کو اور اوپر جانا پڑے گا ہاں تھرڈ فلور تک مل جائے گا تھرڈ فلور والا دس ہزار بارہ ہزار مان کے چلیے ہاں تھوڑی دیر تھوڑی دور پہ مطلب پچاس سو میٹر پہ اسکول ہے اور آدھے ایک کلو میٹر پہ ہاسپیٹل وغیرہ بھی ہے اچھا اچھا ہاسپیٹل ہے پھر پاس میں ہی ریلوے وہ وہ ٹریک ہے آپ آتے جاتے

پندرہ ہزار مان کے چلیے منیمم ایریا بہت اچھا ہے نا میم اگر آپ مطلب دوسرے ایریے میں جائیں گی تو آپ کو سستا پڑ جائے گا پر یہ ایریا بہت اچھا ہے یہاں پندرہ ہزار سے کم میں تو تھری بی ایچ کے نہیں مل پائے گا آپ کو مل جائے گا ہر فلور پہ مل جائے گا آپ کو فسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ ففتھ ٹھیک ہے میں آپ کو ڈیٹیل بھیج دوں گا میم ٹھیک ہے چلیے بائے ٹھیک ہے سر